ہیلو آپ تاج ہوٹل سے بول رہے ہیں مجھے کھانا آڈر کرنا تھا جی مجھے بٹر چکن پنیر بٹر مسالا اور دال تڑکا آڈر کرنا ہے جی میرے کھانے کی ترجیحات میں یہ ہیں آپ اس کے ساتھ زیرا رائس اور فرائی رائس بھی کر سکتے ہیں جی مجھے ڈلیوری آج شام کو ساڑھے آٹھ بجے تک چاہیے آپ کے یہاں کچھ ڈسکاؤنٹ ہے ڈشز پر تو بتا دیں جی مجھے بائی ون گیٹ ون فری کا ڈسکاؤنٹ چاہیے وہ کس پر ہے ٹھیک ہے بٹر چکن کنفرم کر دیجیے مجھے چھبیس اگست کو رات میں چاہیے ساڑھے آٹھ بجے تک ٹھیک ہے کنفرم کر دیجیے